हँ हेलो हँ हँ देखलहुँ खूब पसन्द है हँ हँ हँ अहाँ सन्तुष्ट रहबै तखने हेतै

जी जी जी जी जी हँ हँ हँ सन्तुष्टि हेतै तकर बादे ने कोनो काम हेतै

जी सर एहिसँ कमे समयमे हम कहि देब जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी

जी हँ हँ ठीक छै